दिक्खो जी जेह्ड़ा मिंं जेह्ड़ा बिच ऐक्सपिरियंस ई निं ऐ कि दिक्खो कि जि'यां अस ग्रांऽ बिच रौंह्नें आह्लें आं जेह्ड़ा ते कुछ घाऽ शाऽ बढदे न लोक एह्दे बिच मिं कोई बी इन्ना नालेज निं ऐ इन्ना ते मि ना बड्ढना औंदा ऐ न गै मैं कदे बड्ढेआ ऐ एह्दे बिच मि बड़ा जादा घट्ट गै ऐक्सपिरयंस ऐ कोई इन्ना निं ऐ तां कोई निं पता शता कि'यां घाऽ बड्ढना केह् करना केह् नेईं करना एह् तां साढ़े सारें ओह् प्ही बड्ढदी ऐ पर इन्ना असें ई असें ई नेईँ औंदा बड्ढना जि'यां मेरी भैन बी बढदी ऐ ओह् बी घाऽ बढदी ऐ मिं औंदा ई निं ऐ घाऽ बड्ढना कदें बड्ढेआ ई निं बचपन कोलूं औंदा ई निं ऐ ते इ'यै ऐ कि मिं शौंक बी निं ऐ घाऽ बड्ढने दी घा कदें बड्ढेआ गै निं ऐ कदें तां हून केह् बड्ढना इ'यै मेरा